हांव शहरी बाजारा बद्दल जागृत आसा आयचे दिसांनी म्हारगाय वाडटा आनी देंवता कित्याक लागून सगलो लोक आप आपल्या कामान इतलो व्यस्त आसता तिंकां वेळ मेळाना वेळ मेळाना म्हणून सगली जाण ऑनलायन खरेदी बाजार करपाक वयता ती ऑनलायन खरेदी मिशो ऍमाझॉन श्योप्सी हे सगलें ऍपासून करपा करता खरें तें सगलीं जाण जाणां की आतां खरें खोर बाजार सकयल पडटा आनी ऑनलायन बाजार वयर येता पयलीच्या टायम पयलीच्या वेळान सगली लोकां एकठाय जावन खरेदी करताले पण आतां कोण करीना आताचे आतां जे कोण आपलो ओन बाजार घालता जशें की फळ फुलां भाजी हें घालता तेंचे कडे कोण येना म्हूण तेंचे हे सगळे वस्तू पिड्यार जाता आनी तिंकां मागीर खूब लूकसान जाता आतांच्या टायमार ऑनलायन बाजार खूब व्हडले जाता आनी खोर खरें खोर बाजार सकयल पडटा